میں جب غور کرتا ہوں کہ کس زبان کا اس دور میں چیلنج ہو رہا یعنی اس کا مقابلہ ہو رہا تو غور کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس دور میں اردو زبان کا چیلنج ہو رہا ہے کیوں چیلنج ہو رہا ہے چیلنج اس بنا پر ہو رہا ہے کہ اسکلوں میں اردو کو ختم کیا جا رہا ہے باضابطہ اردو کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے پورے ملک میں کہ اردو کو بند کر دیا جائے ایک زمانہ تھا کہ اردو زبان اپنے عروج پر تھا اور اردو زبان کا ایک بول بالا تھا اردو زبان میں بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے اور اپنے گانے میں اردو زبان کو اختیار کرتے تھے اردو زبان کو بولتے تھے اسی طرح شاعری میں اردو زبان ایک نمایاں کردار حاصل کر چکی ہے بہت سارے ہمارے ملک کے لوگ اردو زبان میں اشعار لکھے ہیں اور ہندو بھائی بھی اردو زبان کو پڑھے لکھے ہیں لیکن اس دور میں اردو زبان کے خلاف کہ ان کو ختم کر دیا جائے ان کو بند کر دیا جائے بچوں کو اردو تعلیم نہیں دیا جائے اس دور میں اردو کا بہت بڑا چیلنج ہے